हैल्लो नीरज टैलर कन्नै गल्ल होआ दी ऐ ओह् में तुआनूं दौ सूट देने हे सीनै आस्तै पर जदूं में पिच्छले बारी दित्ते हे ते ओह्दी मिज़रमेंट जेह्ड़ी ऐ गलत आई ही हां जी साढ़े घर जेह्ड़ा ब्याह् लग्गे दा ऐ ते में गै निं साढ़े घरा आह्लें दी बी बड़े कपड़े ऐ ओह् में देने ऐ ते बस में एह् आखना चांह्न्नी कि ओह्दी मिजरमेंट ऐ ओह् जेह्ड़ी स्हेई आए ठीक ऐ पिच्छली बारी बी तुस ऐ निं हे ते इस बारी में आई जाना ठीक ऐ